गबैत काल मे आमतौर पर तऽ लोक हरेक तरहक गीत गबैया लेकिन जेनाकि चर्चा कएल जाए कोनो तरहक वन्दना कऽ रहल छी अहाँ कोनो भाव वाला गीत गाबि रहल छी तऽ ओहिमे भाव भेनाइ बहुत जरुरी छै किएक तऽ अहाँके नहि अनुभव होयत भाव के तऽ दोसरके एक अहाँ अनुभव नहि दऽ सकै छियै किछो मानि कऽ चलू अहाँके कोनो हम गीते गेबै लेकिन ओहि गीतमे तऽ पहिने अहाँके ओकर भाव शब्द सबटा अहाँके बुझबाक चाही आओर ओ भावके कोन तरह के कोन स्वर मे अहाँके बढ़िऑं जेतै ओ चीज अहाँ मे अनुभव बहुत होयबाक चाही किएक तऽ ओकर बिना अहाँ कोनो नहि ओ गीत के किछु कऽ सकै छी आ नहि ओहि गीत मे अहाँके किछो रस भेटत किएक तऽ कोनो भाव जेना भक्तिये गीत छै ओहि गीत मे अहाँके भाव भेनाइ तऽ जरुरी छै यदि भाव नहि हेतै तऽ नहि अहाँ आन चीज सऽ यदि जुड़ल रहबै तहन ओ ओतऽ आन चीज सऽ जुड़ल छी लेकिन भाव के जतऽ जगह छै संगीत मे संगीत मे तऽ बहुत जरुरी छै भाव के जरुरत किएक तऽ भाव बिना किछु नहि छै संगीत